بحیثیت فنکار مجھے کئی طرح کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جن میں مالی مشکلات آرٹ سپلائز کی کمی مالی امداد کا نہ ملنا اور سب سے بڑھ کر حوصلہ افزائی کی کمی شامل تھی جب میں نے اپنے آرٹ کا سفر شروع کیا تو میرے پاس نہ تو اچھے رنگ تھے نہ ہی معیاری ان حالات میں میں نے پرانے کاغذ کارڈ بورڈ اور سستے رنگوں سے اپنی تخلیقات بنانا شروع کیے ان حالات میں ان حالات نے میری تخلیقی سوچ کو مزید نکھارا اور میں نے سادگی میں بھی خوبصورتی تلاش کرنا سیکھا مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ حوصلہ افزائی کے بغیر فنکار مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے میں نے خود کو حوصلہ دینا سیکھا میں نے سوشل میڈیا پر اپنا کام شیئر کرنا شروع کیا جہاں لوگوں کی مثبت رائے نے مجھے اعتماد دیا ساتھ ہی میں نے مقامی کمیونٹی سینٹر اور اسکولوں سے رابطہ کیا جہاں میں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرات بھی کیا اور تھوڑی بہت مالی مدد بھی حاصل کی جہاں تک جہاں تک مالی سپورٹ کا سوال ہے تو میں نے کئی بار گرانٹس اور فنکارانہ پروگراموں میں درخواست دی اور ان میں سے کچھ میں مجھے منتخب بھی کیا گیا اس سے میرے فن کو جلائیں ملی اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا ان تمام چیلنج نے مجھے سکھایا کہ ایک فنکار کو صرف رنگ اور کینوس ہی نہیں بلکہ صبر عزم اور خود اعتمادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر جذبہ سچا ہو تو راستے بھی خود بنتے جاتے ہیں اگر جذبہ اچھا ہو تو راستے بھی بہت اچھا بنتے جاتے ہیں